کھانا پکاتے وقت ہمارے یہاں گاؤں یا کچن میں بہت سارے برتنوں کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ گیس چولہا اور بڑی کڑھائی اور چھوٹی کڑھائی جیسے بڑی کڑھائی میں ہم چاول پکاتے ہیں اور گوشت اسی طرح دال سبزی پکاتے ہیں اور چھوٹی کڑھائی میں ہم جو ہے کہ بھجیا اس طرح کی سبزیاں وغیرہ پکاتے ہیں اس پہ کوکر ہے کوکر میں ہم چاول پکاتے ہیں اور کڑھائی ہے کڑھائی میں بھی بڑے سامان جیسے کہ ولیمہ ولیمہ میں اسے ہم شامل کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بڑے دعوت ووت کے لیے اسے ہم استعمال کرتے ہیں یا پتیلی ہے پتیلی میں ہم سامان رکھتے ہیں اور پکا کر کے اس میں جو ہے کہ بڑے چیز کے لیے اس طرح مختلف بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے کچن میں کام آتی ہے